साढ़े जेह्ड़े लोक न एह् अस अस डोगरी बोलने बेचारे ते साढ़ी डोगरी कोई शेयर करदा नी ऐ एह् दबाना चांह्दे ते लोक शैह्रैं च जा दे अपने बच्चे पढ़ाने अस लोक चाह्न्ने कि साढ़ी डोगरी बी कुतै अग्गें पिच्छैं पुज्जै बेचारी एहदा बी कोई कदर करै असेंई समझ ई नी लगदी स्याने आदमी हे ते अस इत्ते च ही मस्त आं असें इ'यै शैल लगदी साढ़ा टब्बर जेह्ड़ा अग्गें एह नी करी सकदे एह् उ'यै सखा दे अंग्रेजी सखा दे हिंदी ई सखा दे होर कोई होर भाशा सखा दे असें नेईं औंदी ते अस समां चाह्न्ने कि साढ़ी बोली जेह्ड़ी ऐ कुतै कुतै पुज्जेआ जा ते अस अस इत्तै च ही मस्त रौह्न्ने साढ़े ग्रांऽ लोकें अस अच्छे लोक आं साढ़ी महाराज इ'यै देही बोली ऐ असें इ'यै देह् बोलियां कीतियां इ'यै दे कम्म कीते